بچوں کو اردو زبان سکھانا ایک اہم موضوع ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ان کی تاریخ ثقافت اور وطنی وراثت سے متعلق اہم معلومات فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ اردو زبان کو مختلف لسانی گروہوں کے درمیان مواصلات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بچوں کی زبانی بصیرت کو اور چاشنیت کو بڑھاتا ہے اور ان کے دماغی ترقی کو مدد دیتا ہے گردابی تناظر میں اگر ان کا تعلیمی نظام اردو پر مبنی ہو تو ان کی زبانی توازن اور ترقی کو بڑھا سکتا ہے البتہ اس تصمیم کو بچوں کے تعلقات ضروریات اور اداب کے ساتھ موافق بنانا بھی اہم ہے چونکہ اردو زبان ایک بہت ہی شیریں زبان ہے اور ان اس کے شور اور ان اس کے شعراء نے اپنے شعر میں بہت ہی بہترین انداز میں جذبات کو بیان کیا ہے اسی لیے بچوں کو اردو زبان سکھانا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے